हाँ पूजा का सामान क्या क्या क्या क्या चाहिए

जी जी हमारे पास एक शांतिकुंज हरिद्वार के हवन धूप आते हैं वह साढ़े आठ हज़ार रुपये क्विंटल है और उसे लोग बड़े पैमाने पर मंगा करके छोटी छोटी पुड़िया बना के सौ दो सौ अढ़ाई सौ पाँच सौ ग्राम का पैक करके अपना निकालते हैं अच्छी क्वालिटी है वायु प्रदूषण दूर करने में बहुत कामयाब रहता है वह यह हमारे सामान्य बाज़ार में जो उपलब्ध होते हैं उससे ज़्यादा बेहतर क्वालिटी के हैं इसका प्रयोग बहुत दूर दूर तक वैज्ञानिक स्तर पर करके तब इसे पास किया गया है यह है उसके बाद हमारे पास चंदन है वग़ैरह वग़ैरह सब पूजा की और भी जो सारी सामग्रियाँ हैं सब का अलग अलग दर क़ीमत है अगरबत्ती है अगरबत्ती जहाँ उत्पाद होता है वहीं से मांगते हैं यही हवन धूप की भी अगरबत्ती बनती है जो प्राकृतिक रूप से बहुत ही शुद्ध है बाज़ार में उपलब्ध जो सेंटेड अगरबत्ती है वह स्वास्थ्य के लिए नुक़सानदह होता है केमिकल में उसे भिगो के हम निकालते हैं जो नतिजा का होता है सुगंधित तो बिखेरते हैं लेकिन आस पास बिखरे हुए आम परिजनों के साँस में जाने के बाद ग्रहण शक्ति को नुक़सान पहुँचाता है लोग समझते नहीं अच्छा लगता है मान तो जाते हैं लेकिन प्राकृतिक स्तर पर हमारे हवन धूप कि जो साकल जो अगरबत्ती के नाम से विख्यात है वह बहुत ही लाभकारी है वायु प्रदूषण को दूर करना स्वास्थ्य के लिए नुक़सान को ख़त्म करना और शरीर में कोई ख़ास बीमारी हो उसको भी धीरे धीरे वह सामान्य रूप से समाप्त कर देते हैं पूजा में भी और ढेर सारी मेटेरियल हैं नीला धूप है गुग्गल है चंदन है मोगरा है रुई बत्ती है लाल चंदन है पूजा की और भी ढेर सारी सामग्री जो ज़रूरत हो आप बता सकते हैं मिल जाएँगे सभी रेट में उससे अच्छी क्वालिटी में अगरबत्ती में ऐसे बाज़ारी उत्पादन जो है उसमें एक आप एक है जो महंगी से महंगी क्वालिटी है लेकिन वही बताए कि अगरबत्ती की क्वालिटी में उसके सेंट की क्वालिटी पर जाता है सेंट जितने महंगे होंगे उतना दाम उस पर आगे बढ़ता जाएगा तो सेंट जितना महंगा होगा गुणवत्ता में कमी लेकिन वायु में जो सुगंधित फैलाएँगे वह नुक़सानदेह अधिक होगा स्वास्थ्य के लिए इसी लिए बताए हम लोग सामान्य स्तर चकते हैं जो मानव इंसानों को ज़्यादा नुक़सान ना हो स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो हम लोग अधिकतर मानवीय स्वास्थ्य की गरिमा को देखते हुए उसे हम अधिकतर प्रयोग करते हैं और चंदनो में भी कई क्वालिटी हैं वह ग्राहक अपना रंग से पसंद करता है उसी स्तर पर हम देते हैं धन्यवाद